साढ़े इद्धर स्पोट्स दा बौह्त गै जैदा क्रेज ऐ इत्थै इंट्रटेनमैंट दी बी फिल्म इंडस्ट्री करदी ऐ ते असें खेलना खूलना चाहिदा स्पोट्स दे बिच्च अग्गें स्कोप बी बड़ा ऐ स्कोप ते पैह्लै स्टेट खेढो नैशनल लाइयै फिर अग्गै बड़े जैदा सानूं दूर दूर जाने दे मौके लभदे स्पोट्स दे बिच्च काफी स्कोप सानूं लभदा ऐ अग्गें जाने गी ते असें अग्गें टी वी बिच्च बी जैदा गै स्पोट्स दिक्खने होन्ने स्पोट्स नाह्ड़े बाद च हालीबुड लीशन आऊट साईडिंग क्रिकेट क्रिकेट दे असें बौह्त खेढने होन्ने ऐं क्रिकेट खेढदे अस दिवानगे ऐं क्रिकेट खेढना सानूं बड़ा मज़ा आंदा स्पोट्स इंडस्ट्रीस